चाचा प्रणाम चाचा हमरा एकटा अपना सहरसा जिलाके कनी जानकारी चाही कि एखन की मतलब नेतागिरी की हिसाब किताब चलैत छै एहिमे कनी हमरा जानकारी देब हँ हँ चाचा

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

तऽ एना तऽ एना चाचा सुनियौ ने तऽ सुनू ने कनी तऽ हम अहाँ से हम अहाँ से आ के भेट करैत छी ने तऽ एक बार अहाँसँ भेट करऽ पड़त हँ हमर ठीक छै ठीक छै चाचा प्रणाम हम आबैत छी अहाँसँ भेट करै लऽ